मां पंहिंजी मम्मी सां दाल पकवान ठाहिणु सिखिया हा ऐं पहिरियों दफ़ो मां ख़ुदि हैरानु थी वियसि की मां एतिरा सुठा कीअं ठाहे सघियसि छो जो मुंहिंजी मम्मीअ मूंखे न हिकु हिकु शइ उन में सेखारींदी हुई एतिरो पाणी विझु इअं ठाहे इन में एतिरो मुइण विझिड़ो आहे त मतिलबु मां मम्मी सां ध्यानु ॾेई करे सिखंदी हुयसि ऐं मुंहिंजा ॾाढा सुठा ठहिया पहिरिएं दफ़ा इअं घर में सभिनि खे बि ॾाढा वणिया सभिनि एतिरी तारीफ़ कई मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी मां पंहिंजे माउ खे हमेशा इन ॻाल्हि लाइ यादि कंदसि मुंहिंजी माउ मूंखे ॾाढी सुठी कुकिंग सेखारी आहे